بچوں کو بچت اکاؤنٹ رکھنے کی ترغیب دینا ضروری ہے کیونکہ یہ انہیں پیسے کی اہمیت اور صحیح طریقے سے پیسہ بچانے کا طریقہ سکھاتا ہے اس سے ان کا فائنینشیل لیٹرسی بڑھاتا ہے اور فیوچر میں انہیں ڈسیپلینینٹ سیونگ ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں مدد کل ملتی ہے بچت اکاؤنٹ رکھنے سے بچوں کو سمجھانے میں آتا ہے کہ پیسہ کیسے گرو ہوتا ہے اور ان کا فائنینشیل فیوچر سکیور رہتا ہے